कोइ हमरा कहलथि जे गाछ केना लगायल जाइ छै तऽ गाछ लगायल जाइ छै केना तऽ जे मानि लिअ जे छै जे ओकरा सभसँ पहिले ओ जगहपर सँ जे छै जेकि अहाँकेँ आमक पेड़ लगेबाक यए तऽ लगेबाक यए तऽ जे छै ओकरा सभसँ पहिले दरी खुनलक दरी दूरीसँ लेलक दूरीसँ लेलाके बाद ओतुका ओ माटि हटा देलक माटि हटेलाके बाद बाहरसँ माटि आनि कऽ देलक ओहिमे बाहरसँ माटि देलक ओहिमे जे छै जे किछु गोबरके मात्रा किछु जाहिमे नमी बढ़िआँ रहय माटि बढ़िआँ जगहसँ आनि कऽ ओहिमे फेर ओ हुनका बरोबर कयलथि फेर ओकरा जे छै जे आमक पेड़ तऽ ओ बनले रहै छै गोलाइ टाइपके ओकर दरी लेलक हिसाबसँ फेर हुनका जे छै एक या दू आदमीसँ पकड़ि कऽ जे गाछ मरि नहि जाय ओहि दुआरे दू तीन आदमी पकड़ि कऽ ओहिमे रखै छथिन जे किनको भाग्यसँ ई पेड़ बढ़िआँ भए जाय या कोनो चीज होय बढ़िआँ होय तऽ ओहि दुआरे दू तीन आदमी पकड़ि कऽ आरामसँ जे छै जे ओतय राखि देलथि तकर बाद काज रहलै हमर देखभाल करयके ओकरा जे छै जे सुबह शाम जे छै जे पानि देलहुँ फेर ओकर जे छै जे बाँसके जे छै च् चचरी बनाए कऽ चारू साइड घेराव कयलहुँ घेराव कयलाके बाद फेर जे छै जे दोकानसँ जाली जाल आनि कऽ जाल ओहिमे लटपटेलहुँ जे हमरा जे छै जे गाछके जे पेड़के कोइ जे छै जानवर जे छै नोकसान नहि पहुँचाबय ओहि दुआरे ओकर सेफ्टी हम जे छै जेकि फेर घेर देलाके बाद ओकरा फेर सुबह शाम जे छै जे पानि देलहुँ पानि देलाके बाद जे छै जे आओर पेड़ अदर रहल ओइहो पेड़सभके जे छै जे कि दोसरो चीजके पेड़ लगेलहुँ तऽ ओकरो जे छै जे इएह तरहसँ ध्यान रखै छी ध्यान रखलाके बाद जे छै जे मानि लिअ जेना जे छै जे अहाँकेँ कटहरोके पेड़ ओहि साथमे रहय तऽ कटहरोके पेड़के जे छै जे उएह नियम होइ छै उएह सारा चीज होइ छै उएह ओतय दरी कयलाके बाद जे छै जे ओहिमे रोपलहुँ रोपलाके बाद जे छै जे अहाँके ओ बाँससँ जे छै जे चचरी बनाए कऽ घेरलहुँ घेरलाके बाद जे छै जे अहाँके जाल ओहिमे लगाए देलहुँ जाल लगा देलाके बाद अहाँके जे छै जेकि ओहिमे पानि देलहुँ फेर जे छै जे ओकर सुबह शाम देखभाल भेल देखभाल भेलाके बाद जे छै जेकि अहाँके